جی میم بتائیے جی میم بول رہی ہوں بتائیے جی میم ہوجائے گا آجائیے میم پندرہ ہزار روپیے جی پورا کٹ ہوتا ہے نہ میم اِس میں آپ کو پوری آپ کو خالی اتنا ہی نہیں اِس میں آپ کو میم ٹیڈی پیڈ کیئر وغیرہ سب کچھ آپ کو اویلیبل ہوجائے گا نہ اُس میں میم پروڈکٹ اچھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بیوٹی پارلر کے پروڈیکٹ آپ کو ایک سے ایک جو بھی پروڈکٹ آپ کو نا سوٹ کرے آپ میم پہلے ہی سے بول دیجیے گا الو ویرا پپایا اور ڈائمنڈ کا بھی ہے گولڈ کا بھی ہے آپ کو جو بھی بتانا ہوگا میں میم آپ کو کر دوں گی آکسیجنٹیشن میں میم لگتا بھی ہے پیسہ کیونکہ اُس میں پروڈکٹ جو میم ہوتے ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے نا اِس وجہ سے میم میں آپ کو پندرہ ہزار بول دیا میں نے آپ کو تھوڑا سا میم ڈسکاؤنٹ کرکے ہی بولا ہے بٹ وہ نا زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو میم آپ آکے کرا لیجیے گا میم ویسے بھی صُبح میم مارننگ میں جو ہے دس بجے سے نائٹ نائٹ نائٹ ایٹ بجے تک کی میم اوپن ہوتا ہے میرا باقی جو ہے ایسے تو آپ اگر چاہو تو میم آپ کی وجہ سے بھی اِس میں میم دو تین گھنٹے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ میم اگر آپ کو کرانا ہوگا تو آپ میرا کلینک میرا جو ہے شاپ کُھلنے سے پہلے آپ آجائیے گا اسی ٹائم پہ تو آپ کا دو تین گھنٹہ آپ کا برباد بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کام میم ہوجائے گا ٹھیک ہے اور میم وہ جو آپ کو جی کرانا ہے میم یہ تو تھریڈنگ وغیرہ آپ کو سب کرانی تو میم آپ کو جو ہے آپ نے اِس سے پہلے کبھی کہیں کرایا ہے کسی پارلر میں یا پھر اچھا ٹھیک ہے آپ آئیے بٹ وہ بعد میں مطلب یہ جو آپ آ کروا رہی ہیں دوسری بار آپ کروا رہی ہیں تو آپ یہ کتنے منتھ پہ کروا رہی ہیں آکسیجن فیشیل جو میم ہے وہ کچھ منتھ کی گیپنگ کے بعد ہوتا ہے نہ تو وہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کتنے منتھ کے بعد کر رہی اچھا میم ٹھیک ہے تھینک یو میم تھینک یو میم آپ